حیدر آباد شہر میں یہاں کے رہنے والوں کے حقوق یہ ہے کہ کوئی بھی آزادی کے لئے بول سکتا ہے یہاں پر سب کو برابر حقوق ہے بلکہ جو لوگ یہاں پر پڑھائی وغیرہ کے لئے آت دوسرے ملکوں سے آتے ہیں ان کے لئے بھی وہی حقوق ہے حیدر آباد میں ایک چھوٹے گھر کا کرایہ آٹھ سے دس ہزار روپئے ہوتا ہے حیدر آباد میں کام یا تعلیم حاصل کرنے کے لئے جو لوگ آتے ہیں ان کے لئے بھی ایک جیسے حقوق ہے وہ لوگ اپنی مرضی کے مطابق کہیں پر بھی کام یا تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے یہ دنیا بھر سے لوگ تعلیم یا کام کرنے کے لئے آتے ہیں حیدر آباد میں ہر مذہب کو برابر دیکھا جا سکتا ہے